हाँजी जनता इस्टोर से ही बात हो रही है आपकी हाँ मेडम देखो आम का भाव चल रहा है दो सौ रुपए किलो अमरूद का भाव चल रहा है एक सौ अस्सी रुपए किलो खरबूजे का भाव चल रहा है आपका अस्सी रुपए किलो और आपका सीताफल का भाव है साठ रुपए किलो अनार का भाव है ढाई सौ रुपए किलो बिल्कुल ताजा मिलेंगे हम लोग ताजा ही मांगते है आप ऑर्डर करोगे तो आपके ऑर्डर पे मँगवा देंगे एक किलो लंगड़ा हाँ लंगड़ा मेम लंगड़ा आम बहुत मीठा है केसरिया आम भी बहुत मीठा है और आप दसेहरी लो वो भी बहुत मीठा है देखो आप है ना आप आम रस बनाना चाहते हैं तो केसर वाला लोगे तो केसर वाला बहुत अच्छा है वो दो सौ चालीस है ठीक है मैं एक किलो आपका केसरिया आम कर देती हूँ और और बोलिए अमरूद का भाव मैंने आपको बताया था ना एक सौ अस्सी रुपए किलो है बिल्कुल बढ़िया ताजा मीठे आम मीठे अमरूद मिलेंगे मेडम आपको ये इन सबके इन सबके अलावा मेरे पास अंगूर हैं काले अंगूर हैं और इस्टॉबेरी है आपके ये लीची है पपीता है खरबूजा खरबूजा चाहिए मेडम वो खरबूजा मेरे यहाँ है ना अस्सी रुपए किलो एक सौ बीस रुपए किलो है सीताफल मेरे यहाँ साठ रुपए किलो है अनार हमारे यहाँ ढाई सौ रुपए किलो चल रहे मेडम ठीक है मैं ये सब एक एक किलो पैक करवा देता हूँ आपको आप कब तक ले जाएंगे मेडम इन सब का मैं बता देता हूँ आपका ये बारह सौ रुपए बैठेगा

जी मैम बताइए आप और क्या चाहिए आपको अंगूर हमारे यहाँ चल रहे है मेडम एक सौ साठ रुपए किलो अंगूर नहीं चाहिए ले लो मेडम बहुत अच्छे है मीठे है आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे आप लेलो लेलो ठीक है आप ही ले लीजिए ले लीजिए मैंने सब एक एक किलो बांध दिए हैं आपके पैक कर दिए हैं मैरे यहाँ सुविधा होम डिलीवरी की भी है और पेमेंट है जैसे आप लेना चाहे केस पेमेंट करोगे ठीक है आप मुझे केस पेमेंट कर दीजिएगा आजाइए मेडम कितने कितने बजे तक आ जाओगे आप पाँच मिनट में आ रहे हो ठीक है आ जाओ आ जाओ मैं वो दुकान पे ही बैठा हूँ